हेलो ऋतु ठीक ठाक संस्था पर से किछु अथी छलऐ गवर्न्मनेटके ने प्रोग्रामसभ एलए हँ स्कीम सभ एलए हँ जेकर अन्दर बहुत रास ट्रेनिंग सभ छै जे अहाँकेँ फ्री ऑफ कॉस्ट छै जेकर की पाइ नहि लगतए तऽ से कराल जेतए विभिन्न गामके बहुत रास क्षेत्रसभमे हँ हम चाहे छलहुँ जे ओ जे ओ संस्थाके जते अथी छै तऽ ओ फेर मार्च तक की हेतै तऽ कहए छै जे मतलब अगिला मार्च तक ओकर फेर सभटा अगर नहि भए गेलए तऽ पाइ आपिस चलि जेतै ताहि दुआरे हमरा अछि जे ओ सर्वे अहाँ सभ मिलिके थोड़े गोटा अपनो एरिया आनो एरियासभमेसँ हेतै तऽ किछु अपनो एरियाके स्कीमके फायदा भेंटए तऽ हम चाहैत छी जे मिथिला पेंटिङ्गके स्टीचिङ्गके पार्लरके कसीदाकारीके सिक्कीके एकरसभके जे सरकारी ट्रेनिङ्ग जे एलय हँ जेकर की फण्ड भेटलै हँ संस्थाके तेकर ट्रेनिंग किछु अपन सभक एरियामे भए जाइ आ फ्रीमे भए जेतए तऽ काजो सीख लए जाइ जेतए आबिओ जेतय आ रोजगारो ओकरासभकेँ क्री अथी भए जेतए रोजगारोके निर्माण भए जेतए ओसभ रोजगार सेहो करए लगतै तैंँ छल जे अहाँ सभ थोड़े टीम बनाके आ एकर सर्वे कए लेतहुँ की विचार अहाँकेँ बताउ

हाँ आ नहि तऽ सभ क्षेत्रमे चलि जैतहुँ सभ क्षेत्रमे अलग अलग क्षेत्रमे से लएके टीम बनाके चलि जैतहुँ आ सर्वे कए लएतहुँ जे केँ की सीखऽ चाहैत छै सभकेँ तऽ खबरिओ दीअऽ पड़य छै ने जेकर ट्रेनिङ्ग मुफ्तमे एलय हँ सभकेँ तऽ पता नहि रहए छै तऽ सभकेँ तऽ खबरिओ दीअऽ पड़तै तऽ से अहाँसभ चलि जाएब की टीम बना लए जाए जाउ तीन चारिटा जेकर जेकर जेना जे अपन हैत से कऽ लेब आ ओहिमे ट्रेनर सेहो ताकऽ पड़त तऽ सेहो देख लीअऽ अपन सभ टीम बनिके टीम वर्क कएके आ एकर स्कीमके फायदा उठा लीअऽ फ्रीमे ट्रेनिङ्ग छै तऽ सभकेँ खबरि अहाँ अपनो फोनोसँ जेकर जेकर नम्बर यऽ कए दिऔ आ की करी बैनरसभ थोड़े बनबा दी सौसे दए लए आ थोड़े जे बैनरसभ सभ एरियामे दए देबए तऽ सभके भए जेतए खबरि चलि जेतए ठीक छै काज आ जे फायदा उठा सकते कमसंँ कम उठा लेतए सुविधा हेतए सभके पाइ नहि लगतै नीकसँ ठीक छै चलूँ ठीक छै तऽ फेर सभके बना ली टीम तऽ बता देब ठीक छै चलूँ ठीक छै राखए छी